हमराके ई कहयके छै कि हमर छोट भाईके पन्द्रह अगस्तके बर्थडे छै जेकरामे कि हमरा हमे एगो छोटा समारोह रखले छियै जेकरामे कि हमे गाँवके आसपासके आदमी के बोलयले छियै ओकराके लिए हमे किछु समारोहके लिए हमे किछु खाए उएके व्यवस्था करले छी अहाँकेँ फोन करले छी कि अपनेके रेस्टुरेन्टँमे की किछु अच्छा व्यवस्था मिलतै तऽ हमरा के मँगावयके छै बिना अण्डा वाला केक अभी सावन चलै छै ने तऽ इहे खातिर हमरा बिना अण्डा वाला ही केक चाहिए आओर खाएमे भी वही पनीर चारि पाँच गो आइटम चाहिए हमराके आओर हमराके दाम भी बताए देथिन अपने आओर ओकरा बाद अण्डा भी बिना बिना अण्डाके केक भी हमरा के पहुँचा देथिन आठ बजे के हमरा के डिलेवरी करि देथिन